बेगूसराय जिला से बोलते हैं जैसे कि हुआ छठ पूजा मनाते हैं काली पूजा मनाते हैं उसमें डांस ऊंस सब होता है तिल संक्रांति भी मनाते हैं जैसे होली हो गया उसमें भी डांस ऊंस सब कोई करते हैं और वो जैसे काली पूजा हुआ दुर्गा पूजा हुआ होली हुआ तिल संक्रांति हुआ और वो और जाके कर डांस ऊंस सब करते हैं जैसे नया साल हुआ उसमें भी सब डांस ऊंस करते हैं डी जे ओ जे बजाते हैं और नाग पंचमी भी होता है उसमें भी बाजा ओजा सब होता है घूमने ऊमने के लिए जाते हैं मूरन करते हैं तो उसमें भी डी जे ओ जे बजा के सब डांस ऊंस करते हैं और जाते हैं घाट पर भी मतलब घूमने के लिए डी जे ओ जे वहाँ पे भी बजता है सिमरिया हम जाते हैं मूड़न कराने के लिए और छठ मतलब मनाते हैं सब चीज़ रक्षा बंधन होता है घूमते हैं मतलब जाते हैं घूमने के लिए नया साल में तो डांस ऊंस घर में भी करते हैं डी जे बजाते हैं पवनी छठ पूजा हुआ जैसे बैशाखा पवनी हुआ उसमें भी उन लोग डांस ऊंस करता है बजाते हैं